हलो नमस्कार नमस्कार अच्छा अच्छा हाँ तो आईए मेरे यहाँ से लीजिए गाय का भी है भैंस का भी है मक्खन है घी भी है सब कुछ मेरे पास है हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ तो मेरे मेरे यहाँ सब कुछ है आपको सब कुछ मिल जाएगा मक्खन मिलेगा आपको हाँ वह गाय का दूध का रेट जो है पचास रुपया है हाँ वह साठ है हाँ तब पनीर जो है मान लीजिए तीन सौ रुपया किलो हाँ हाँ किलो के हिसाब से मिलेगा हाँ और घी सात सौ रुपया किलो है घी हाँ हाँ हाँ हाँ मेरे यहाँ बशुद्ध बनता है सब घै भैंस द्वारा गाय द्वारा सब निकाला जाता है हाँ हाँ में नहीं नहीं नहीं सब पनीर गाय का बनता है हमारे यहाँ गाय के दूध से बनता है पनीर हाँ हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल मिलेगा आपके यहाँ जितना चाहिए आपको मिल जाएगा मेरे यहाँ हाँ हाँ हाँ बिलकुल मिलेगा गाय का चाहिए गाय का मिलेगा भैंस का मिलेलेगा सब कुछ मिलेगा हाँ हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ मेरे यहाँ उसी के रेट में मिलेगा आप मेरे दुकान पर आईए हाँ आकर के देख लीजिए और सब उसी से रेट पर आपको मिलेगा हाँ हाँ हाँ तो आईए मेरी दुकान पर और कुछ पैसा दे दीजिए हमें और उसके बाद जो अपना देख लीजिए डेट बता दीजिएगा मुझे आ उस डेट पर आए डे उस डेट पर आप ले जाईए वही मतलब हाँ बस वही हज़ार दो हज़ार मतलब हज़ार रुपया दे देना हाँ हज़ार रुपया आप मुझे दे देना उसके बाद जदि हम दूध भाप ले जाएँगे तो उसके बाद जो है अपना पैसा जमा कर देंगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है नमस्कार नमस्कार